میں نے دو ہزار پندرہ میں ایک رلے ریس میں حصہ لیا تھا اور یہ ریس میرے لیے بہت تجربہ کار رہا کیونکہ میں نے بچپن کے بعد اب جا کر کسی ریس میں حصہ لیا تھا اور یہ ریس تقریباََ میرے ہی ہم عمر لوگوں کے لیے تھی میں اس ریس میں سکینڈ آیا تھا اور سکینڈ آنے کی وجہ سے مجھے تین ہزار روپیہ بھی انعام میں ملے تھے بچپن میں میرے ایک کوچ ہوا کرتے تھے جن کا نام راجو ورما ورما تھا لیکن اب وہ اس دنیا میں دنیا میں نہیں ہیں